हॅलो आ हय हांव लायब्रेरीयन उलयतां तुमकां कितें बुकां बद्दल क्वेरी आसली कितें जाय आशिल्लें ओके सो तुमकां कितें जाय तांच्यानी बरयल्ली ओटोबायोग्राफी जाय ओर तांची बायोग्राफी ओनी कोणे बरयल्ली अशें कितें जाय ओके मेळटले तुमकां बुकां तुमी सकयल कांवटरार आसा कार्ड तुमी रेगुलर विजीटर म्हणजे तुमकां जर परत परत तुमचे येवपाचे आसा जाल्यार तुमी करुंक शकता कार्ड तुमकां परत म्हणजे अशे आसतले परत काम येवपाचे जातले हय बुकां व्हरपाक जाय म्हणटगर म्हाका एक मिनीमम अमावंट पे करचो पडटलो एज अ फी कशी तो एक आमचो रिजर्व कसो म्हटले एक बुकार कितें डेमेज वेमेज कितें आसा जाल्यार रिकवर करतले आमी ताच्या वयल्यान त्या खातीर मिनीमम अमावंट एक हड्रेड रुपीज पे करचे पडटले हय तें कार्ड करतलो जाल्यार सेपरेट अमावंट ते कार्ड करता जाल्यार वान फिफ्टी आसा तुमी मागीर रेगुलर मेंबर तुमी मागीर केन्नाय येवन बसूंक शकता कितलो टायम रिफर करून सुद्दां व्हरूंक शकता हहय हय हय बुकां तुमी व्हरु शकता रिफर करूंक शकता ना तेका थ्री इयर्ज वेलिडीटी आसा सो आफटर थ्री इयर्ज तुमी करुं शकता जाय जाल्यार सपोज तुमका एकस्टेंड करु जाय जाल्यार परत येवन करुं शकतां हय हय सो तुमकां ओके ओके हय मेळटले बट तुमकां दोनूच दिसां खातीर मेळूंक शकता ती तुमका चड जाय जाल्यार मागीर तुमकां परत एकदा येवन हें करचें पडटलें तुमी मेंबर ना नी मेंबर ना जाल्यार तुमकां चड दीस दवरपाक मेळना ती बुकां सो आयज व्हेलें जाल्यार तुमकां अशें अलटेनेट डे दिवचे पडटले हाडून हय हय परत सायन करचे पडटले बिकोज तुमी मेंबर ना न्ही सो आमका खबर तुमी कितें स्टूडंट ओके सो तुमचे आयडी कार्ड घेवन या तुमकां हाफ हाफ विवर मेळटलो म्हणजे हंड्रेज रुपीज आमची रेगुलर फी आसा तुमी जर व्हरता जाल्यार फिफ्टी रुपीजांक मेळटले डिपेंडींग अपोन द आयडी कार्ड वेलिड आयडी कार्ड घेवन येवपाचे हय हय जाल्यार तुका कार्ड हय हय कार्ड करचें पडटलें बिकोज तुमकां चड दीस लागतले त्या खातीर कार्ड करचे लागतले तुमकां कार्ड करपाक तुमचो एक आयडी प्रुफ जाय पडटलो आनी तुमचे कितें स्टुडंट तर तुमी कितें ते तुमचे डिटेल जस्ट तुमचे नांव बीन कितें एड्रेस तुमचो ओके बरे या थॅक्यू